हलो हाँ बोलें अच्छा कहाँ अरे मेम हमने तो बहुत अच्छा सुधारे थे हाँ आपका गैस में कोई फॉल्ट होगा हमने बहुत अच्छा सुधारे थे और बहुत अच्छे से सुधार कर और चले गए थे आपका ही गैस फाल्ट वाला होगा अरे तो आप पुराना हो गया गैस बदल दो वो बदल दो रेगुलेटर बदल दो मेम आपके नही आपका रेगुलेटर बदल दीजिए आप ये आपका रेगुलेटर पुराना हो चुका है कई जादा साल का रहता है तो वो नया डलाना पड़ता है पुराना हो जाता है तो वो लीकेज होता है मैम हम आप आब आएँगे आपने कॉल किया है हम आ जाएँगे आपके गैस देख लेंगे जी जी जी अब अबकी बार अच्छे से सुधारेंगे मेम कोई फाल्ट नहीं आएगा पैसे ज्यादा नई लगेंगे मेम अबकी बार तो कम लगेंगे नहीं थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा मगर कम कर देंगे अबकी बार

नहीं तो अबकी बार कम दे देना थोड़ा उतना नही लगेगा जो पहली बार लगा था अरे सौ डेढ़ सौ रुपए दे देना मैम पिछली बार हमने तीन सौ ले लिए थे आपसे उससे आधा दे देना आप सुधार देंगे हम आपका गैस ठीक है आप कॉल करना हम जरूर आ जाएँगे आपका गैस सुधारने

हाँ हम आके देखेंगे या हो सकता है रेगुलेटर खराब हो या बटन खराब हो आपकी गैस की हाँ तो उसकी उसकी वो पाइपलाइन देख देंगे आपकी पाइपलाइन गैस की बदल देंगे पाइपलाइन में फाल्ट होगा हो सकता है तो हम बदल देंगे